नमस्ते तुसें सारें गी ते अज्ज दी मेरी जेह्की गल्ल ऐ कि में तुं'दे कन्नै एह् अपनी गल्ल रक्खना चाह्न्नी आं कि मिगी रुट्टी बनाने दे मामले च सारें ई स्हेई चीज़ जेह्की रैसिपी दिक्खने आस्तै केह्ड़ी लगदी ऐ यूट्यूब जां टीवी जां वीडियो तुसें गी गल्ल केह् सनांऽ कि रुट्टी बनाना हर कुसै दा कम्म होंदा ऐ ते जिसगी भुक्ख लगदी ऐ ते उसने रुट्टी बनाना ई पौंदी ऐ ते आमीं रुट्टी बड़ी अच्छी बनान्नी आं ते इसदे च कोई आक्खनै दी गल्ल निं ऐ ते रुट्टी बनाने गितै नमियां चीज़ां जेह्कियां मिगी यूट्यूब सारें गी स्हेई लगदी ऐ क्योंकि यूट्यूब पर जेह्कियां होंदियां ना इन्नियां स्हेई स्हेई वीडियो बनाई दियां होंदियां इक नेईं दौ नी तिन्न निं चार कशा पंज चीज़ां जेह्कियां किट्ठियां दस्सी ओड़दे ते तुसेंगी ना रुट्टी बनांदे बेल्लै इंटरनेट दा यूज़ करना चाहिदा ऐ पर जेह्की ते ओह् चीज़ां दिक्खो ते उं'दे चा बी ओह् चीज़ां चुनो जेह्कियां कोई ऐसा पकवान बनाओ जेह्का तुं'दे घरै आह्लें गी पसंद आई जा ते जेह्का घरै आह्लें गी चीज़ पसंद आई जा ना आहा उसी आखने दी गल्ल गै नेईं ऐ किन्नी स्हेई उस टाईम केह्ड़ी खुशी होग आवा दी बंदे गी कि आं मेरे घरें आह्लें गी जेह्की चीज़ में बनाई ते ओह् उ'नें खाद्धी ना ते ओह् शैल लग्गी ते तुसेंगी इक्क गल्ल दस्सनी आं में पैह्ले बारी में रुट्टी बनाई ही ते उस बेल्लै ना मेरे भापै नै रुट्टी नेहीं खाद्धी ते में फुल्के जेह्के थे ना उं'दा साईज़ ई किश होर था ते सब्जी ते खाने दी लोड़ निं ही ते पैह्ले बारी में बी अपने घरै च रुट्टी निं खाद्धी ते प्ही आस्तै आस्तै सिक्खियै ते हून मिगी रुट्टी बनाना बड़े ढंगै कन्नै आई जंदी ऐ ते होर जादै उस बेल्लै होआ जेल्लै में यूट्यूब दिक्खी ऐ ते यूट्यूब परा रुट्टी बनाना दिक्खियै सिक्खी ऐ ते हून में रुट्टी जेह्की ऐ कोई बी ऐसी चीज़ होंदी ऐ नमीं किश बी होंदा ऐ ते में यूट्यूब खोह्लनी आं ते रुट्टी बनानी आं अं'ऊ कदें निं आखनी आं आं की मिगी एह्की चीज़ निं बनानी आं की के यूट्यूब ऐ मेरे कश अगर फोन च नेट ते डाटा दा रिचार्ज पेदा ऐ ते खोह्ल्लो हां ते दिक्खो हां ते बनाओ हां चीज़ तुसें ते एह् गल्ल ऐ की जेह्की रुट्टी बनाना अगर कुसै गी औना चाहिदी कि चाहे कुड़ियां होऐ जां मुड़ा होऐ रुट्टी बनाना हर कुसै गी औना चाहिदी ते ओह् गल्ल बक्खरी ऐ कि कोई शैल बनांदा ते कोई कच्ची बनांदा ते अं'ऊ ते इन्नी शैल निं बनांदी पर बनाई लैन्नीं आं शैल ते मेरे घरे आह्लें गी मेरी रुट्टी शैल लगदी ऐ ते मेरे लेई ओह् शैल ऐ ते होर तुसेंगी केह् सनांऽ रुट्टी बनाना जिसलै यूट्यूब परा सिक्खेआ था ना ते यूट्यूब जेह्की थी ना उसलै थोह्ड़ा थोह्ड़ा इं'या कम्म होंदा हा यूट्यूब दा ते मिगी पता निहा कि सर्च मारो ते इत्थै सब किश औंदा ऐ ते हून में उत्थै दिक्खेआ कि अगर तड़का मारना तां उत्थै लिखना कि तेल पांदे तड़का किन्ने मिंट लाना ऐ ते यूट्यूब ओह्बी दस्सी ओड़दी की आं तेलै गी इन्ने चिर रक्खो गैसे पर ते इन्ने चिर पकाओ गैसे दी गल्ल छोड़ो परें ते यूट्यूब एह्बी दस्सदी ऐ कि चुल्हे पर किन्ना चिर तेल पकाना ऐ हर चीज़ रुट्टी इन्ना बी दसदी कि रुट्टी ते रुट्टी गोल बनांदे इन्ना टाईम लगदा ते रुट्टी त्रेड्डी बनांदे किन्ना टाईम लगदा ऐ ते मेरी जेह्की ना इक्क स्हाबै दी आदत मन्नी लैओ तुस ओह्बी अं'ऊ आखनी कि ठीक की के मिगी कुकिंग करना बड़ा गै पसंद ऐ अगर रुट्टी बनानी रुट्टी बनाना पसंद ऐ ते समझो मिगी रुट्टी बनाना अच्छी तरह कन्नै आंदी ऐ ते जादै में अच्छी तरीके कन्नै सिक्खी तां की यूट्यूब मेरे कश ऐ अगर यूट्यूब निं होंदी तां ते रुट्टी बनाना मेरे लेई मुश्कल थोह्ड़ा थोह्ड़ा मुश्कल होंदा हा बाकी ते मेरी मम्मी ठीक ऐ मिगी सखाने गितै ते हून मिगी रुट्टी बनाना ढंगै तरीकै कन्नै औंदी ऐ ते कोई गल्ल निं तुस बी सिक्खी लैओ ते यूट्यूब दी मदद कन्नै यूट्यूब च ते जेह्ड़ी ओह् रैसिपी दित्ती दी होनी ते उस रैसिपी च एह्बी लिखे दा होना की इन्ना टाईम तेल रक्खगे तुस ते इन्ने टाईम च तेल पकी जाना ते नुहाड़े बाद तेलै च केह् सु'ट्टना प्याज़ सु'ट्टना पैह्लें जां टमाटर सु'ट्टना पैह्लें एह्बी दस्से दा होना इत्थै ते मेरे ख्याल कन्नै ते जेल्लै प्याज सुट्टियै गर्म होआ ओह् ते सु'ट्टियै यूट्यूब नै एह्बी आक्खे दा कि इन्ने चिर पकाओ ओह् ते एह् नेहां कलर होंदे तक्क पकाओ ते भी यूट्यूब एह्बी दस्सदी ऐ कि किन्ने बंदे ताहीं रुट्टी बनानी ऐ तुसें पुच्छेआ की किन्ने बंदे ताहीं रुट्टी बनानी ऐ ते उ'नें दस्सेआ कि आं इन्ने बंदे ताहीं रुट्टी बनानी ऐ असें ते उसदे बिच इन्नी हल्दर लग्गनी ऐ ते इन्ना लून लग्गना ऐ ते जेह्ड़ी तुसें यूट्यूब पर दिक्खियै रुट्टी बनाई दी होग तां कदें बी लून जादै निं होना ते कदें मर्चां जादै निं होनि्यां कि उस सनाए दा गै उस स्हाबै दा होना ते ओह् चीज़ां जेह्कियां ना ते इं'या बराबर तरीकै कन्नै पाई दियां होनियां ते उस्सै तरहां कन्नै जेह्की यूट्यूब ऐ ना मिगी सारें ई स्हेई लगदी ऐ नमियां नमियां रुट्टी बनाने आस्तै सिक्खने गित्तै ते इस कन्नै गै में जेह्की अपनी गल्ल बंद करनी आं थैंक यू